كہتے ہیں نا كہ جب تک بلاوا نہ آئے اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے ایسا ہی ایک مذہبی سفر جو مجھے ابھی بھی یاد ہے اور وہ ہے ہیم كنڈ كا سفر جو كہ اتراكھنڈ سب سے بلائی حصے میں واقع ہے اس جگہ كا سفر كرنا مشكل ہے كیونكہ وہاں تک پہنچنا بچوں كے بس كی بات نہیں ہے وہاں كچھ جوان لوگ ہی آسانی سے چڑھ پاتے ہیں كیونكہ پہاڑوں كا سفر آسان نہیں ہے تمام مشكلوں كا سامنا كرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچا جا سكتا ہے كبھی كبھی اس سفر كچھ اس سفر پر كچھ نا کچھ نا خوشگوار حالات و واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جس كے لیے وہاں پر چڑھنے والے لوگوں كو تیار رہنے كی ضرورت رہتی ہے وہ اس جگہ پر جانا بہت لوگوں كی خوش نصیبی ہوتی ہے میں نے اس جگہ پر پر یہ چیزیں سیكھی كہ كتنی بھی مشكلات ہونے ہوں اپنے ڈر پر قابو ركھنا چاہیے بہت زیادہ نہیں گھبرانا چاہیے اسی سفر كے دوران میں نے اپنے ڈر اور خوف پر قابو بھی پایا تھا كیونكہ وہ جگہ بہت اونچائی پر تھی جس سے مجھے كافی ڈر لگا تھا